بھارت میں یوگا گرو تو کئی ہیں پر یوگا گرو میں مشہور اور معروف شخصیت جو فی الحال موجود ہے وہ ہے بابا رام دیو جو کہ اپنی یوگا اور کثرت سے مشہور ہیں جو کہ اپنا خود کا ایک برانڈ بھی چلواتے ہیں جو کہ آیورویدک اور صحتمند بتاتے ہیں وہ اور یہ بہت مشہور شخصیت ہے جو یوگا کرواتے ہیں بھارت میں میں ان کے کثرت اور ان کے یوگا کو یوٹیوب کے ذریعے دیکھ کر اپنی صحت کو اچھا کرنے کے لیے دیکھتا ہوں